असांजे महाराष्ट्रा में घणाई धार्मिक संत आहिनि जिनि खे महाराष्ट्रा में घणो ई मञियो वेंदो आहे जिअं त साधु वासवाणी जशन वासवाणी स्वामी शांतीप्रकाश स्वामी टेंऊराम स्वामी देव प्रकाश स्वामी रामदास संत तुकाराम संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर स्वामी वसणशाह संत कंवरराम स्वामी धरमदास स्वामी लीलाशाह ऐं ॿे ॿिया केतिराई